मां पहिरियां स्कूल में ड्रॉइंग सिखंदी हुयमि उनखां पोइ असांजे स्कूल वारा मूंखे हिकु वर्कशॉप में वठी विया उन वर्कशॉप में मूंखे साहिब पहिरां सवली सवली ड्रॉइंग्स ॾेखारियईं की लिक कीअं कॿी आहे भोल कीअं छापबो आहे भेंट कीअं कॿी आहे ऐं धीमे धीमे मूंखे कलरनि जी बि जानकारी ॾिनी हईं त कहिड़े में कहिड़ो कलर भरबो आहे आसमान में आसमानी कलर भरबो आहे वण में नीलो कलर भरबो आहे अम्ब में केसरी कलर भरबो आहे मोसम्बीअ में ऑरेंज कलर भरबो आहे ईअं ईअं करे मूंखे सभु धीमे धीमे जानकारी ॾिनियूं हईं ऐं मूंखे उते ॾाढी मजा आई हुई ईअं ईअं करे मां सॼी ड्रॉइंग सिखी वई आहियां त मां हाणे घर में पाण ड्रॉइंग सेखारंदी आहियां हिकु खां पंजे सालनि जे ॿारनि खे मां पाण घर ड्रॉइंग सेखारंदी आहियां ॿारनि खे मां पहिरां सवली सवली ड्रॉइंग सेखारींदी आहियां की जीअं करे ॿारनि खे कलर भरण बि सेखारियो हो जीअं जो मुंहिंजे साहिब मूंखे सेखारियो हुयईं एतिरे प्रेम सां मां बि ॿारनि खे सेखारींदी आहियां की कीअं में छा कॿो ऐं कीअं छा दूरॿो आहे फ्रूट धोइण आहे वण धोरण घर धोरण ईअं सभु मां ॿारनि खे धीमे धीमे सिखारियो आहे ऐं मुंहिंजा ॿार मूंखा ॾाढा ख़ुशि आहिनि की जीअं मां वर्कशॉप ते वई हुयमि ईअं मूंखे ॾाढो कमु लॻो आहे